कक्राझार जिल्लायाव माखासे मख'जाथाव थावनि आरो दावबायग्राफोरनि मुंखौ बुंनांगौब्ला गिबियावनो फैयो गौरां पार्क जायखौ दावखि पार्क होनो बेनि एरिया थाथाय आथिखालाव मोनसे समनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुख्लं बिनेस्वर ब्रह्मखौ फबनाय जायगा बेयावनो नांजाबफानानै थाबाय बड'लेण्ड कालसारेल कमप्लेक्स बे साखाथियावनो बानायनानै दोननाय साजायनानै दोननाय गौरां पार्क बि आथिखालाव खोब मानसिफोरनि बेरायग्रा थावनि जानानै फैबाय आरो जारिमिनारि जायगा जाबाय बिनि खाथियावनो दङ दिप्लाइ बिल जायखौ जाय बिलोआ ना मोननायनि थाखाय जोबोर मुंदांखा बेयाव गंसे हेंगिं ब्रिज खुन्थिया गैयै दालांबो दं जेराव दावबायारिफ्रा उन्दै उनला बयबो बेवहाय गाखोनानै सोमावनो आरो रंजानो बाज्ल'नो मोजां मोनो बिनि थाखाय दावबायारिफ्रा थाङो साखाथियावनो दङ धीर बिल हाजो जाय लांदां गुवार मैदाम फोथार बिफां लाइफां जायगायाव गैया नाथाय हाजो ओनसोला खाथियाव थानायलाय खाथियाव दै थानायलाय बिलो थानायलाय बेयो खोब समायना आरो फिकनिक जाहैग्रा मानसिफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो बावैसो गोदान गोदान पिकनिक स्पट फोर जेरै हाग्रामा ब्रिस सरलपारा बेवहाय गोबां मानसिफोरखौ थांनाय आरो बेरायनानै गोजोनग्लाय होनाय नुनो मोनो जाहोना जाहैबाय भुटान हाजोनिफ्राय गोग्लैबोनाय सरलपारानि दैया जोबोर गुसु खायसे दुगैनोबो थाङो रंजानोबो थाङो आरो बेरायहैनोबो थाङो आरो मोनसे पिकनिक स्पट नि मुङानो जाहैदों हाग्रामा ब्रिस कक्राझार थावन खौ बारलांनानै बङाइगाव थावननि साखाथियाव थानाय जाय सिरां ओनसोलावबो गोलैयो गोलाव दालां बुंनो थाङाबा बड'लेण्ड हालामनि लाउसिन दालां बुंनो हायो बिनि सेर सेर साखाथि फाखाथि खोब मानसिफोरा लावखार ओंखाम एबा पिकनिक जानाय नुनो मोनो जारिमिनारि हिसाबै नायोब्ला गोबांथार ओंथि गैयाब्लाबो बे जायगायावहाय मानसिफ्रा रंजाहैनाय आरो गोजोनग्लायहैनायखौ जों नुनो मोनो